हमारे हमारे घर में शादी पड़ी थी जैसे हमारे खेत में गन्ना है गन्ना को हम तोड़ के लाए उसका जूस बनाए कैसे भी करके जूस बना के उसमें बरफ डालें उसमें नींबू डालें सब लोग को दिए सब लोग बोलें बहुत अच्छा है और जैसे हमको मैंगो का जूस बनाना है तो मैंगो हमने पहले छील लिए छील के उसको मिक्सर में डाल दिए मिक्सर में डाल के थोड़ा से उसको पीस के उसमें बरफ डाल दिए शक्कर डाल दिए उसको सबको पीने के लिए दिए सब लोग बोलें बहुत टेस्टी है इसे हमको कच्चा आम का पना बनाना है तो उसको हम पहले पेड़ से आम तोड़ के लाए तो लाने के बाद उसको आगी में भून लिए भूंज के उसको हम काला नमक और पहले उसको धो लिए धोल धोके फिर उसको पानी लिए पानी में उसको सब मल म बनाए बनाके उसमें भूँज के जीरा डालें काला नमक डालें मिर्चा डालें डाल के सब लोग को दिए बोलें बहुत टेस्टी है